अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ऋषिकेश जाने का विचार बनाया उसके लिए मुझे सबसे सस्ता ओर सबसे किफ़ायती साधन रेल लगा रेल के द्वारा मैंने नागदा जंक्शन से मेरी यात्रा प्रारंभ की और मैंने थर्ड ए सी का टिकेट लिया जो मुझे बहुत ही ठीक लगा और उसके द्वारा में बारह घंटे बाद आसानी से हरिद्वार पहुँच गया और हरिद्वार से मैंने राज्य परिवहन उत्तर प्रदे उत्तराखंड राज्य परिवहन की बस के द्वारा बहुत ही कम पैसे में ऋषिकेश तक पहुच गया ऋषिकेश पहुँचने के बाद मुझे वहाँ पर गीता आश्रम में बहुत ही कम रुपयों में अच्छा व्यवस्थित एक कमरा मिल गया भोजन भी वहाँ पर निःशुल्क प्रदान किया जाता हे इसी के साथ में मुझे घूमने के लिए गीता भवन सबसे उचित स्थान इसलिए लगा क्योंकि वह गंगा नदी के घाटों के पास में ही है वहाँ पर जाने के बाद में शाम के समय आप गंगा आरती और आस पास के जो दर्शनीय क्षेत्र हैं उनमें आप मंदिरों में और बाकी की जगह पर आप पैदल यात्रा के द्वारा ही आराम से पूरे ऋषिकेश का भ्रमण कम पैसे में बिना पैसे के भी कर सकते हें इसलिए मुझे ये ऋषिकेश की यात्रा का अनुभव बहुत अच्छा लगा कि में कम से कम पैसे में और बल बल्कि बड़ी किफ़ायती दरों में वहाँ की यात्रा अच्छे से पूर्ण कर पाया और गंगा आरती एवम् वहाँ के आस पास के मंदिरों को अच्छे से दर्शन करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से कोई भुगतान नहीं करना पड़ा और मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव वहाँ पर जाकर प्राप्त हुआ है